इत्थै साढ़े ग्रांऽ च कोई बी नच्चना नेईं सखांदा क्योंकि इत्थै कोई बी ऐसा निं ऐ कोई बी ऐसा स्टैंर नेईं ऐ खुल्ला जित्थै अस नच्ची सकचै ते इत्थै सखाने आह्ला बी बड़ा घट्ट होंदा इस करियै असेंगी बड़ी ज्यादा मुश्कल औंदी नच्चने गी